हाँ हम ने अपने लिए खुद के लिए सब्ज़ियाँ उगाने की बहुत कोशिश की है फलों की भी सब्ज़ियों की भी इसका तो हमें इतना ज़्यादा शौक़ है जिसकी कोई हद भी नहीं हम कहीं से मिट्टी लाते हैं कहीं से गमले लाते हैं अगर गमले नहीं भी होते हैं तो हम क्यारी बना बना के उसमें कभी धनिया के बीज डालते हैं कभी मिर्ची के बीज डालते हैं और कभी क्या कहते हैं फलों के लिए जैसे मैंने भी आम बोया है और और ओरेंज के पेड़ निम्बू का पेड़ ऐसे मतलब कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों फलों कों अनुभव सीखा है मैंने मैं जहाँ भी जाती हूँ तो जैसे नर्सरी में गई तो नर्सरी में जो भी पौधा दिखता है मेरे को फूलों के पौधे दिखते हैं मैं फूलों के पौधे लेकर आती हूँ सब्ज़ियों के दिखते हैं तो सब्ज़ियों के लेकर आती हूँ ऐसे करके मुझे बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ है सब्ज़ियों फलों का ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है जैसे कोई गमला भी नहीं है तो अपन कोई बोटल काट लो कोई पुरानी टोकरी है केनटेनर है पुराना टूटा हुआ तो उसके अंदर अपन मिट्टी खाद पानी वगैरह सब मिलाकर उसको डेली पानी दो और उनको खूब प्यार करो हरियाली को अपन जितना प्यार करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता यहाँ तक की मैंने मंकी के खाने के लिए भी बड़ा बड़ा पेड़ लगाया है कई लोग बोलते हैं यह पेड़ इतने लगा दिए हमारे घर तक गिर रहे हैं कभी यह कभी वह मैं किसी की परवाह नहीं करती मैं यह सोचती हूँ कम से कम इसको कोई तो खाता है अपने लायक नहीं अपने को छाव नहीं मिले भले ही पर कोई खाएगा तो सही इसको कम से कम मंकी तो खाएँगे उनका तो पेट भरेगा क्योंकि जहाँ जितनी ज़्यादा अपन पेड़ लगाएँगे जितने फल फूल लगाएँगे जितनी सब्जियाँ लगाएँगे उतनी हमको ऑक्सीजन भी मिलेगी और घर की सब्ज़ियाँ भी खाने को मिलेगी क्योंकि बाहर की सब्ज़ियाँ तो आपको मालूम है कैमिकल डाल डालकर उगाते हैं हम तो जहाँ तक यही कोशिश करते हैं कि वह जैविक खाद होती कौन सी वह डाल डालकर सब्ज़ियों को उगाव जैसे टमाटर बहुत जल्दी आ जाते हैं धनिया आ जाता है पुदीना आ जाता है और यह सब चीज़ें कितनी कितनी सारी चीज़ें मतलब सब्ज़ियों में की कोई गिनती ही नहीं है जो अपने गमलों में भी लग सकती हैं और बेले बना दो बेले भी लगती हैं बेलों वाली सब्ज़ियाँ भी बहुत हैं तोरई है लोकी है केला है कद्दू है और बनाना भी लग जाता है अपने घर में ऐसा कुछ नहीं है आप जितने पौधे लगाओ उतनी और फ़ूलों कि तो कोई वेरायटी ही नहीं है जैसे एबिस्कस है चांदनी है लिली है और रोज़ है रोज़ भी कई तरह के हैं अपने यहाँ भी तीन चार तरह के रोज़ तो पाए जाते हैं वह ही उगा दो ज़्यादा नहीं तो मोगरा है यह सब चीज़ें उगा दो तो बहुत सुंदर लगेगी अपना घर भी सुंदर लगता है अपने घर में हरियाली भी होती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है अपना घर अपने घर में हरियाली कि हरियाली हो जाती है और ख़ुशी मिलती है मतलब जिस तरह माली पौधे को लगाकर चाहता है कि फल आता है उसको ख़ुशी मिलती है इसी तरह से हमको ख़ुशी मिलती है